हम एक दोस्त बोले थे वह बगैर बुक करना है तो बोला कैसे किया था वह तो उसको अच्छा लगा था और किया था वह उसको अच्छा लगा था तो ओ बोला जो अच्छा है वह गया था बुक करवाया तो घूमा फिरा तो उसको लगा साफ़ सुथरा क्लेवर अच्छा था बढ़िया से बात किया था गाड़ी साफ़ सुथरा रखता था और क्या कहता है बोला यह बहुत अच्छा है तुम भी बुक करो सो गाड़ी में कहें कोई कचरा उचरा नहीं एम साफ़ सुथरा डेलेवर का बोली भी अच्छा खूब सुंदर सो अच्छा से बात करता है कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है गाड़ी भी अच्छा से चलाता है से बढ़िया से चलाता है कहें कहें कोई दिक्कत नहीं रहता है आराम से चलाता है धीरे से